में तुसेंगी इक गल सनान लगी आं कि जेह्ड़े मेरी जिंदंगी च इक ऐसी घटना होई जेह्ड़ी अस जेह्ड़ी बरदाश्त नेईं करी सकदे मेरे ब्याह् बिच्च मेरे ब्याह् होए दे त्रिये दिन जेह्ड़ा के मेरे जीजे दी डैथ होई गेई ही मरी गे हे ओह् इद्धर मेरे ब्याह् बिच्च आए दे हे चौबी पंजी साल दी उं'दी उमर होआ दी ही सारी ते इद्धर आए दे हे ओह् ते ब्याह् दे मेरे जेल्लै मिगी डोली बरधाया ते ओह्दा मतलब कि दूए दिन ओह् चली जंदे न शनीबार हा उस दिन मेरी मम्मी ने जेह्ड़ा बड़ा उ'नेंगी आखेआ मना कीता कि शनीबार जेह्ड़ा कि अच्छा नेईं होंदा ऐ शनीबार नेईं जाना ऐ ते होर जि'नें ओह् ऐसे बंदे ओह् पता नेईं कंदू दे उं'दे पिच्छे लगे दे उ'नेंगी मारने बास्तै उ'नें केह् कीता गड्डी लेइयै उद्धरूं उ'नेंगी लैन बास्तै आई गे ओह् इद्धर रियासी दे कन्नै भ्यागे ग्रांऽ च ब्होई दी हियां ओह् दीदी मेरियां होर जीजा अपने बच्चे लेइयै उद्धर आए दे हे सारे मेरे ब्याह् बिच्च जिसलै उद्धरा ओह् गड्डी लेइयै आए ते उ'नें सोचेआ चलो शनीबार ते ऐ पर गड्डी लैने बास्तै आई दी अपनी कोई गड्डी नेईं ही उ'नें सोचेआ ओह् इ'यां हे बने दे कि जियां दोस्त होंदे हे इक किसम दे इ'यां मतलब कि दोस्त हे ओह् ओह् मतलब उं'दे मनै च केह् पता हा कुसैगी केह् ऐ जां केह् नेईं ऐ जिसले ओह् शनीवार चली जंदे मेरे ब्याह् दे त्रिये दिन उंदे कि असें सुनी ओड़ने के में इद्धर सौहरे घर आई दी सौहरे घरा प्योके गेई जिसलै रातीं अस उद्धर गे रेह् सवेरे हल्ली उट्ठे छड़े न्होने शोहने दी त्यारी करा दे ही कि न्हाने हा मेरी निक्की भैन ही इक उ'नें दाल सब्जियां चाढ़ी ओड़ियां कि साढ़े घर आए दे न राजमांह् चाढ़ी ओड़ मटर पनीर दूआ त्रिया सब्जियां बनाई ऐठी दी ही ओह् ते इन्ने चिरे च असें गी उसलै मतलब कि इन्ना फोन बी नेईं हा दूआ गै लैंडलाइन आहला फोन होंदा हा जेह्ड़ा कि तार आहला होंदा हा रसीबर आहला फोन उसलै एह्कड़े बी नेईं हे ओह् मेरा लग्गे दा उद्धर प्योकै इन्ना चिर कुसै दा फोन आया ते आक्खन लग्गे के इ'यां इ'यां कुलदीप दी जेह्ड़ी के डैथ होई गेई ओह् इक नौकरी करदे हे गार्ड दी होर उं'दी नौकरी जेह्ड़ी के इद्धर सिंबल चोऐ चैक पोस्ट उप्पर ही चैक पोस्ट उप्पर ही अस मतलब सारे गी इ'यां लग्गेआ कि केह् होई गेआ साढ़े बास्तै प्हाड़ टुट्टी गेआ के असेंगी पता नेईं लग्गेआ अस केह् करचै केह् नेईं करचै रोचै करलाचै कोई पता नेईं लग्गेआ पूरा ग्रांऽ किट्ठा होई गेआ चली गे अस जिसलै गे उद्धर असेंगी कोई नेईं मिलेआ डैड्ड बाडी जेह्ड़ी के उद्धर जम्मू लेई गेदे हे जिसलै कोई तिन्न चार बजे साढ़ी भैन ते जेह्ड़ा कि उसलै इक बच्चा लेइये उ'नें ओह्दे बाद बिच्च उं'दे मरने दे बाद च त्रै म्हीने बाद उ'नें जनम लेता पैहले उंदिया त्रै कुड़ियां ते इक मुड़ा हा ते जिसले अस गे तिन्न चार बजे डैड्ड बाडी पुज्जी उं'दी असेंगी बड़ा गै अस उसलै इ'यां हे अस बरदाश्त गै नेईं करी सकदे हे कि साढ़े कन्नै केह् होआ दा के नेईं होआ दा होर जिसले दिक्खेआ बुरी तरह कन्नै उ'नेंगी मारे दा हा होर उ'नेंगी ऐसा मारे दा हा कि चैक पोस्ट उपर ड्यूटी करदे हे उ'नेंगी इक नाले च लेई गे ओह् नाले दे कढें उ'नेंगी उत्थे मारदे फिर मारिये उं'दी डैड्ड बाडी जेह्ड़ी सड़क दे रोड दे कंढै छोड़ी ओड़दे फिर पुलिस आहले उं'दे कन्नै मिले दे हे असेंगी ते कोई पता नेईं हा पुलिस आहले पता नेईं कंदू दे उं'दे कन्नै पता नेईं ओह् कदूं दे पुलिस आहले कन्नै मिले दे हे पैसा चढ़ाई ओड़े दा हा सारा कुछ कीते दा हा हालांकि इक उं'दा भ्राऽ जेह्ड़ा एस पी ओ रियासी ड्यूटी करदा हा होर उद्धर दा गै सारी पुलिस आहले आए उं'दे घर ते कोई पता नेईं हा कि साढ़े घर उं'दे भाह् दी कि नौकरी गेदा अपनी ड्यूटी करा दे न उं'दे घरा कोला कोई चार किलो मीटर जेह्ड़ी के सिंबल चोहा ग्रांऽ पौंदा भागे कोला पिच्छे उत्थें उ'न्दी के जेह्ड़ी चैक पोस्ट उप्पर ड्यूटी ही पैहले दिन ओह् ड्यूटी उप्पर जंदे राती गै ओह् ऐसा कम्म करी ओड़दे के कोई बांरा बजे ओह् गे शामी बेल्लै ते ओह् फोन करदे घर कि में ठीक ठीक आं में हल्ली औना नेईं ऐ इक दो दिन उत्थे इ'यां बी सत्त अट्ठ दिन बाद घर आंदे हे ओह् ते जिसलै पुलिस आहले इत्थू दा रियासी दा आए जिसलै उ'नें रोड दे कंढै लाश दिक्खी पेदी ते उंदे घर आई गे पुलिस आहले उन्दे प्यो गी ठुआलया उं'दे भ्राऽ गी बड्डे निक्का भ्राऽ हा उं'दा उसी ठुआलया आक्खन लगे के इत्थं कोह्दी लाश पेदी ऐ रोड दे कंढै उं'दे घर दे कन्नै मोड़ उप्पर छोड़े दा उ'नेंगी जिसलै ओह् प्यो बी गेआ होर उंदा भ्राऽ बी गेआ जिसले दिक्खन लगे हालांकि उं'दा एस पी ओ उं'दा भ्राऽ सक्का उं'दे कन्नै हा पुलिस आहले दे कन्नै उसी बी पहचान नेईं होई उ'नें पत्थर कन्नै बुरी तरह मारे दा हा इक साइड उं'दा जेह्ड़ी पहचान गै नेईं ही होंदी कि एह् ओह् बंदे न इक साइड पत्थर कन्नै मारे दा थल्ले पेचकस पेरै दे थल्ले जेह्ड़े पेचकस कन्नै उ'नें मतलब बुरी तरह कन्नै उं'दे कंढे दी कि एह् बंदा जींदा नेईं होए मरी गेदा होए भला जींदे दे कारन गै उ'नेंगी पेचकस कड्ढे दे हे फिर जिसलै घरा आहले गे उ'नेंगी कोई पहचान नेईं होई उं'दा भ्राऽ बी गेआ प्यो बी गेआ उ'नेंगी कोई पहचान नेईं बाकी दे सारे सुत्ते दे कुसेगी उ'नें सनाया नेईं पुलिस आहलें गी केह् गल्ल होआ दी ऐ जां केह् गल्ल होई दी ऐ कुत्थें लाश पेदी ही जां कुत्थें नेईं पेदी ऐ जिसलै ओह् प्यो बी गेआ प्यो दी बी कोई ज्यादा उमर नेईं कोई पंजाह् साल तकर गै ऐ ही पंजाह् बुजां तकर गै ऐ ही होर निक्के भ्राऽ दी शादी होए दे तिन चार साल लौह्के लौह्के हे ओह् जीजी हे जेह्ड़े साढ़े भनोहा हे ओह् सारे कोला बड्डे हे पर उ'नें बी निक्की ऐज च गै ब्याह् करी लैता दा हा कोई उन्नी साल दे हे बीह् साल दे उन्नी बीह् साल च गै उं'दा ब्याह् होई दा हा ते जिसलै उ'नें दिक्खेआ पहचान नेईं होई पाई होर पुलिस आहले आपे गै बोलन लग्गी पे आक्खन लगे दिक्खो हां कलदीप ऐ जब जिसलै उ'नें दिक्खेआ कि एह् केह् आक्खा दे न जिसलै उ'नें फिर पहचान कीती कपड़े उप्परा कि हां उ'यै न फिर उं'दी डैड्ड बाडी जम्मू लेई गे होर उं'दे पुच्छने मंगने आहला कोई नेईं हा सारे बाकी आहले निक्के हे त्रै ओह्दे भ्राऽ हे होर इक उं'दी भैन ही पर गरीब परिवार हा कोई पुच्छताश नेईं करी कि केह् कीता होर जिसलै उंदी पोस्टमार्डम होएआ रपोर्ट आई तिन्न चार म्हीने बाद ओह्दे बिच्च दित्ता कि ऐक्सीडेंट होऐ दा केह् पता हून असेंगी कि ऐक्सीडेट होऐ दा जां ओह् आपे कुसै ने मारी ओड़े दे हे निक्के निक्के बच्चे हे इक मुड़ा जेह्ड़ा कि कोई पंज साल दा होना कुड़ी जेह्ड़ी के कोई मतलब साल साल डेढ डेढ साल दे बच्चे दा फर्क गै हा निक्के निक्के बच्चे हे उ'नेंगी एह् बी पता नेईं के साढ़ा प्यो मरी गेआ कि जां जींदा ऐ अपने गै बचारे रोटी लेइयै अनजान बच्चे हे बिल्कुल अनजान बच्चे पंज छे साल दा बच्चा केह् होंदा किश नेईं होंदा उ'नेंगी कोई पता नेईं हा असेंगी बड़ी दुर्घटना महसूस होई अस कुत्थै जाचै केह् करचै केह् नेईं करचै कोई पता नेईं चलै होर बड़ा बचारी ने तिन्न म्हीने बाद इक बच्चे गी जनम दित्ता फिर ओह्दे बे मुड़ होएआ उं'दे घर फिर उन्नै साल ते बचारी ने रुट्टी पानी छोड़ेआ पर कोई अस बी सोचदे कि अस नेईं खाचै पर छड़ा इ'यां गै इक फुलका दो फुलका कोई भुक्ख नेईं लगनी त्रेह् नेईं लगनी साढ़े कन्नै इयो सोचदे अस केह् होई गेआ केह् होई गेआ होर जेह्ड़ी साढ़ी भैन ही ओह् साढ़े कोला बी निक्की उमर च लगदियां ही बड़ियां अच्छियां दिक्खने सुनने च इन्ने शैल जोड़ी ही उंदी दौने दी इ'यां लगदे जियां भैन भ्राऽ होंदे न अस बड़ा दुख कुसी सनाचै इ'यां आस्ता आस्ता पैहले ग्रांऽ च रौंह्दे हे फ्ही ओह्दे बाद च मेरे भ्राऽ हे बड्डे मतलब उ'नें राशन बी छोड़ना उद्धर चावल दाल आटा जो कुछ थोह्ड़ा बौह्ता होऐ उत्थे छोड़ना होर होंदे होंदे कोई पंज साल बाद फ्ही नौकरी बी लगी गेई फ्ही ओह् पैहले ग्रांऽ च रौंहदे हे भागे ग्रांऽ बिच्च मकान इ'यां टिनी नी हा बचारे दा प्यो बी इ'यां गै ऐ है सादे सिपंल गै हे मम्मी बी बचारी बड़ी साद्धी हियां फ्ही ओह्दे बाद च अस्ता आस्ता जियां थोह्ड़े बच्चे बड्डे बड्डे लग्गे होन फिर उ'नेंगी मेरे भ्राऽ ने मकान रियासी लेई दित्ता रियासी डयुटी लग्गी गेई नौकरी लग्गी गेई दफतर बिच्च लग्गी गेई जंगलात आहले दे दफतर बिच्च नैकरी लगी फिर ओह् आस्ता आस्ता बच्चे बी उद्धर पाई ओड़े होर कोई स्कूल नेईं हा मेरे भ्राऽ दी नौकरी बी रियासी गै ऐ ही उ'नें केह् कीता कराए उप्पर कमरा लेइे दित्ता उत्थे रौंह्दे रेह् कोई अट्ठ दस साल उत्थें रेह् ओह् कमरे बिच्च गै रेह् फ्ही आस्ता आस्ता मेरे भ्राऽ ने गै सारे रिश्तेदारें असें मदद कीती मकान दो कमरे बने दे मतलब कि कोई कुसै गी पुच्छेआ होना मेरे भ्राऽ ने उ'नें आखेआ कि असें मकान बेचना ऐ ओह्दा कोई नेईं हा परिवार ओह् कुतै बाह्र रौंह्दे हे दिल्ली पता नेईं कुद्धर रौंह्दे हे ओह् आक्खन लगे असें मकान बेचना असें नेईं रौहना ऐ इद्धर ते मेरे भ्राऽ ने सार असें रिश्तेदारें असें थोह्ड़ी थोह्ड़ी मदद कीती ते उसी जेह्ड़ी के मकान ओह् लेई दित्ता पराना मकान अग्गें गै झड़े दा मकान जेह्ड़ा ओह् लेई दित्ता असें उसी ओह्दे बाद च आस्ता आस्ता फ्ही बचारा कीता बचारिये बड़ा मुश्कल तुसें गी पता केह् टाइम पास कि'यां होंदा निक्की उमरी बिच्च किन्ना मुश्कल होंदा जेह्दे निक्के तिन्न तिन्न म्हीने बाद जिनें जनम दित्ता उस बच्चे दा दिक्खो तुस केह् भविश्य कि'यां उन्नै पालेआ कि'यां पोसेआ कि'यां बड्डा कीता कि'यां स्कूल पाया अज्जकल पता तुसेंगी चार बच्चे दा पंज बच्चे दा किन्ना खर्चा होंदा ऐ पैहलें ते चार बच्चे हे पं'जमा फिर होर निक्का हा पंज बच्चे दा तुस कदें सोचो ते रोटी पानी कड्ढना मुश्कल होई जंदा आस्ता आस्ता उ'नें नौकरी करियै तुसेंगी पता जनानी किन्नी गै मैहनत करदी ऐ इन्ना खर्चा मतलब कि कजूंसी करियै अपने परिवार गी जेह्ड़े लोक बाहर जिंदे कोल दो पैसे होंदे ओह् किन्ना किश खंदे न उन्नै बचारी ने बड़ा जोड़ ज'मा करियै अपना मूंह बंद करियै बच्चें गी मतलब कि ज्यादा जियां कोई ज्हार रपेऽ आहला लुआंदा होग उ'नें दो सौ आहला लुआया टाइम पास कीता जियां थोह्ड़े बच्चे बड्डे बड्डे होऐ थोह्ड़े जेल्लै ठारां बीह् साल दे बच्चे होए थोह्ड़ी ओह्दी बी मदद मिली उ'नेंगी फिर हून ते तिन्न ओहदियां कुड़ियां मतलब दो मुड़े न ते हून ते उन्नै तिन्न कुड़ियां ही ब्याही देई ओड़ियां इक जेह्ड़ा के मुड़े दा ब्याह् बी कराई ओड़ेआ हून इक मुड़ा जेह्ड़ा के कुआरा ऐ फ्ही आस्ता आस्ता हून उंदी नौकरी कन्नै गै अपना टाइम पास करदी रेहियां उ'ऐ मतलब कि अपना गै गुजारा के जेह्ड़ा अच्छा चलदा रेहा